دہلی میں یوں تو بہت سارے اسپیشل ہیلتھ کیئر ہیں بہت سارے ہاسپٹل ہیں محلہ کلینک ہے بہت ساریں ڈسپنسری ہیں جہاں پر ہر طرح کا علاج کیا جاتا ہے عورتوں کے لیے بچّوں کے لئیں اور پریگننٹ عورتوں کے لئیں بوڑھوں کے لئیں لیڈیس کے لئیں ہر طرح کا علاج مہیا ہے یہاں پر دہلی میں یوں تو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے ایل این جی پی ہاسپٹل اس میں ہر طرح کا علاج موجود ہے چاہے میٹرنٹی ہو چاہے پیڈیئٹرک ہو ان سب علاج آپ وہاں جا کے کروا سکتے ہیں دہلی کے بہت سارے مشہور جی بی پنت ہے اور گرونانک ہے